اگر ہم اردو زبان کی بات کریں یا وہ زبان جو کسی فرد کی مادری یا قومی زبان ہو تو اس کا اثر ہماری ثقافت سوچنے کے انداز تعلقات اور شناخت پر بہت مضبوط ہوتا ہے آئیے اس اثر کو چند نکات میں سمجھتے ہیں نمبر ایک زبان ہماری شناخت کا حصہ ہے زبان صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں ہوتی یہ ہماری پہچان ہے اردو بولنے والا شخص اپنی بات چیت اندازِ گفتگو محاوروں اور تہذیب کے ذریعہ فوراً پہچانا جاتا ہے نمبر دو ثقافت کا آئینہ زبانیں ثقافت کو محفوظ رکھنے کا ذریعہ ہے ہماری لوک کہانیاں نظمیں گیت ضرب الامثال اور محاورے صدیوں کی روایات کو زندہ رکھتے ہیں نمبر تین فن و ادب کی شناخت اردو زبان نے شاعری افسانے ڈرامے اور غزل کے ذریعے ایک انمول ادبی ورثہ دیا غالب میر اقبال فیض ان کی شاعری نے نہ صرف زبان کو بلکہ ہماری سوچ اور روح کو متاثر کیا زبان صرف ایک ذریعہ ابلاغ نہیں بلکہ روح کی آواز تاریخ کا آئینہ اور شناخت کا ستون ہے اردو یا کوئی بھی مادری زبان انسان کو ان کی جڑوں سے جوڑتی ہے اور یہی تعلق ایک مضبوط ثقافت اور باوقار معاشرے کی بنیاد رکھتا ہے